اتّر پردیش کا خبر رساں میڈیا صحت و تندرستی سے متعلق مسائل کو مختلف طریقوں سے طریقوں سے اجاگر کرتا ہے جس میں شامل ہیں خبریں اور رپوٹیں میڈیا اکثر صحت کے اہم مسائل جیسے وبائی امراض بیماریوں کے وبا اور صحت کی سہولتوں کی کمی پر خبریں نشر کرتا ہے تحقیقی رپورٹس مختلف نیوز چیلنس اور اخبارات تحقیقات رپورٹس شائع کرتے ہیں جوکہ صحت کے مسائل کی تفصیل اس کی وجوہات اور ممکنہ حل پر روشنی ڈالتی ہیں شہری مسائل صحت کے مسائل کے بارے میں شہروں کی شکایت اور مسائل کو میڈیا کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے جس سے حکومت اور متعلقہ اداروں کو مسائل کی طرف متوجہ دینے کا موقع ملتا ہے عوامی آگاہی میڈیا عوامی آگاہی کی مہمات چلاتا ہے تاکہ لوگوں کو صحت کے مسائل بیماریوں کی علامات اور صحت کی دیکھ بھال کے طریقوں کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے پالیسی پر بات چیت صحت کی پالیسیوں اور حکومتوں کی حکومتی اقدامات پر میڈیا میں تبصرے اور بحثیں ہوتی ہیں جو صحت کی خدمات میں اصلاحات اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتی ہے واقعات کی کوریج پر میڈیا صحت کے ایمرجنسی حالات جیسے کہ قدرتی آفات اور وبائی امراض کا یا دیگر صحت کے بحرانوں کی تفصیلات فراہم کرتا ہے یہ تمام اقدامات صحت و تندرستی کے مسائل کو سامنے لانے اور ان پر عوامی اور حکومتی توجہ مرکزی کرنے میں مدد دیتے ہیں مگر کبھی کبھار صحت صحافت کی غفلت یا وسائل کی کمی کی وجہ سے مسائل کی کمی میں مکمل رپورٹنگ مشکل ہو سکتی ہے